नहीं ऐसा कोई ख़ास शौक नहीं है मुझे कोई भी वाद्ययंत्र बजाने का या हाँ ठीक है स्पॉटीफाई में अगर मैंने म्यूज़िक सुन लिया या टी वी में गाने लगा कर देख लिया या सुन लिया तो पर पर्टिकुलर कोई वाद्ययंत्र ढोलक पियानो हारमोनियम बजाने का मुझे कोई शौक़ नहीं है और ना ही इंटरेस्ट नहीं है मुझे इन चीज़ों में और अगर हाँ इन फ्यूचर अगर मुझे बजाना सीखना है तो मुझे पियानो बजाने का काफ़ी अच्छा लगता है लाइक मुझे पियानो बजाना सीखना है और इफ अगर इन इन फ्यूचर अगर ऐसा होता है तो